کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نارمل ایک رسی ہوتی ہے اور بالٹی ہوتی ہے جس سے لوگ پہلے رسی کو نیچے پھینکتے ہیں بالٹی کے ساتھ اور پھر پانی بھرتے ہیں اور دھیرے دھیرے رسی کو کھینچتے ہیں اور پھر جا کے پانی نکلتا ہے کنویں میں سے اور رہی بات موٹر یا پھر کچھ ایسی اس استعمال کرنے کی چیز جس سے پانی نکالا جائے تو میرے خیال سے کہ ہاں ہم ایک پائپ موٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو کنویں کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پائپ کے ذریعے سے پانی نکل سکتا ہے کیوںکہ ایک بار میں نے ایسا کیا تھا ایکچولی ہمارے نانی کے گھر میں کنواں تھا تو ہم سب مل کے ایسا کر رہے تھے کہ ہم نے پائپ ڈالا پہلے موٹر کے ذریعے سے تھوڑا سا پریشر گیا پھر پریشر کی وجہ سے پانی اوپر کو آتا ہے اور ہم پانی بھرتے ہیں ہم نے ایسے پانی نکالا تھا پائپ کے ذریعے سے پائپ میں موٹر لگا ہوا تھا